बायलांक सदांच सगळे घराचे सगळें रांदपाचे सगळें काम करपाक पडटा एक जर घरांक चेडूं जालें आनी तेश तेमी घरांतलें अशें चिंतता की चेडवांक चड शिकोवप ना किद्या ती दुसऱ्या घरा वता ताका लागून चेडे चेड्यांक चड शिकोवप आनी थोडे घरांनी चेडूं म्हणल्यार चेडूं जावप म्हणळ्यार एक तें तेमकां हें अशें अनहॅप्पी अशें जाता तें चेडूं जावप म्हळ्यार किद्या चेडूं शिकतलें आनी दुसऱ्या घरा वतलें चेडो जाल्यार खूब हॅप्पी जाता ती तशेंच मागीर ते कशें करून तरी शिकले तरी सुद्दां तेमकां मुखार शिकपा दिना म्हळ्यार शिकतले पूण थोडेंच पूण मुखार शिकपा दिना तेमकां आनी आतां तेमकां आतां सरकारान तरी मातशे तेमकां शिकोवपा लायलां सो सगळ्याले मायंड आतां चेंज जायत वयता थोडें थोडें आनी अशें पोयल्यार बायलां आनी चेडवांनी केन्ना न्हू ती प्रोटेक्टीव अशी उरना तांकां खंय तरी भिरांत उरता अशीच आतां पळय आं पळयल्यार कितल्या जाणां खंयच बायलां नाल्या चेडवां रेप जाताच सो तेमकां कितें प्रोटेक्शन दिवपाक जाय बायलां आनी चेडवां खूबच भंय ती खुबूच म्हळ्यार खुबूच आतां आतां चड हें जाता रेप बीन तसले ताका लागून चड सरकारान हें करपाक जाय प्रोटेक्शन दिवपाक जाय तेमकां आनी तेमची तेमची सगळ्या लोकांचे घरांतले तांकां एटेन्शन दिवपाक जाय की चोडवां बी शिकोवपाक जाय चेड्याक न्हय सगळ्यांक सेम बराबर हें दिवपा जाय इक्वॉलिटी तेमकां बी तितलेंच मान दिवपाक जाय आनी तेमकां बी अशें पळयल्यार आमी खंय गेल्यार चेडेक चड पयलीं तेमकां चड मान तेमी म्हळ्यार बॉयज म्हळ्यार सामके व्हड आनी गर्ल्स मागीर फाटल्यान तशेंच म्हणटा सोदो दोगांय इक्वल करपाक जाय आनी फुडें वचपा जाय आनीक चेडवाचें लग्न पयलेंच करतात कित्याक तें खबर ना पूण पयलीं साकून तशें करपाचें बंद करपाक जाय तेन्ना चेडवा दिसता आपूण लग्न जावपाचें तेन्नाच करपाक जाय आनी तेंचे तांकां फोर्स करपाक जायना लग्न जा लग्न जा म्हूण तेमी आपूण जावन सांगपा जाय आपणा लग्न जावपा जाय ताका लागून पयलीं लग्न पोयलीं पोयलीं काळांत तर ती पंदरा वर्सां जालीं की लग्न करताली आनी मोकळे जातालीं आतां तशें ना आतां चेडवांचेंय हें उरपा जाय मान करपाक जाय आपूण जाता म्हण तेन्ना लग्न करपाक जाय आनी खूंय गेल्यार दोगांय चेडेक आनी चोडवांक सगळ्या सेम मान दिवपाक जाय आतां खूंय कामां बी गेल्यार तशेंच दादल्या तर आठ हजार उरता आनी बायलां कमी म्हणल्यार अशें आठ हजार न्हू म्हणल्यार अशें आतां बायलां तर पांचशीं उरले दादल्या आठशीं उरता तशें करपाक जायना दोगांय सारकें काम करतात सो इक्वल दिवपाक जाय पेमेंट हें मातशें चिंतोंक जाय सगळ्यांनी आनी मुखार व्हरपाक जाय अशेंच जायत रावल्यार मागीर बेजार जातलो आतां मात्शे मात्शें आतां मुखार सरता सगळें इक्वल दिता सो मातशे भंय गेला